گڈ آفٹر نون سر سر آپ لکھنؤ ٹنڈن موبائل ہب سے بات کر رہے ہیں سر مجھے ایک لیپ ٹاپ لینا ہے جو آپ کے یہاں مل جائے گا سر مجھے ڈیل میں آٹھ جی بی ریم اور پانچ سو جی بی ایس ایس ڈی میں چاہیے تھا سر بجٹ میرا ساٹھ ہزار ہے اتنے میں آ جائے گا نہیں سر مجھے ڈیل میں ہی چاہیے ڈیل میں چاہیے جی جی سر جیسے اگر وہ اس کا جیسے پرائس کچھ زیادہ ہو رہا ہے آپ جیسے بتا رہے ہیں تو کیا وہ ای ایم آئی ہو سکتا ہے اوکے سر مجھے یہ کریڈٹ کارڈ آپ کے یہاں چلتا ہے کریڈٹ کارڈ ہو گیا جیسے پھر یا کیش آپ لیتے ہیں اچھا اوکے سر سر تو یہ لیپ ٹاپ جو آپ بتا رہے ہیں ہمیں آٹھ جی بی ریم کا اور پانچ سو جی بی ایس ایس ڈی یہ اس کی وارنٹی یا گارنٹی کچھ ہے کتنے سال کی ہے کلیم کی کریں گے تو کیا نیا ملے گا یا وہی ریپیئر کر کے دیں گے اوکے سر سر پھر میں آپ کے شاپ پہ آتا ہوں پھر وہیں دیکھ لوں گا آپ کتنے بجے سے کتنے بجے تک کھلا رہتا ہے آپ کا شاپ ٹھیک ہے سر تھینک یو سو مچ سر